सीतामढ़ी बिहार राज्य मे जे खेल छै ओ कबड्डी छै फुटबॉल छै वॉलीबॉल छै इ खेल राजकीय स्तर पर मिडल इसकल के क्षेत्र भेलै या ब्लाक स्तरीय भेलै जिला स्तरीय होइ छै जिला स्तरीय जिला मे होइ छै ब्लाक स्तरीय ब्लाकमे कयल जाइ छै या मिडल इसकुल के भी प्रांगण मे होइ छै विद्यालय के प्रांगण मे तो इसब खेल होइ छै फुटबॉल बैट बॉल वॉली बॉल हॉकी कबड्डी इसब खेल खेलल जाइ छै अपना क्षेत्र मे ब्लाक स्तर मे ब्लाक मे होइ छै मिडल इसकुल मे होइ छै ग्रामीण क्षेत्र मे होइ छै ब्लाक मे होय छै